तुसें सारें गी नमस्ते जा मेरा नांऽ ज्तोति देवी ऐ ते में देवगढ़ दी रौह्नें आह्ली आं ते दिक्खो जी जियां एह् डांस दा टाईम ऐ ते एह् जेह्ड़ा सखाया जंदा ते एह् सखाया जंदा बड़ी अच्छी तरह कन्नै जियां दिक्खो जी एह् स्माल दे बिच जेह्ड़ी कीती जंदी ऐ ते एह् केह् की एह् सखाया जंदा ऐ ते न्हाड़ी बजह कन्नै प्रैक्टिस कराई जंदी ऐ ते सब तू पैह्लें दा होंदा डांस ते कीऽ निं औंदा ऐ ते एह् सखाया जंदा सब तू पैह्लें दित्ती जंदी दिक्खो जी जियां प्रोग्राम च जियां इंस्टीट्यूशन होइया ते ओह्दे बिच जाइयै बड्डे बड्डे उत्थै सखांदे न बड्डे बड्डे सारें कोला सीनियर होंदे न जियां ओह् एक्टर तां बनदे न तां ओह्बी इक्क करदे न ते ओह्बी पैह्लें सिखदे न ते पैह्लें थोह्ड़े औंदा कि शुरू कोला औंदा ऐ ते ओह्बी किश सिक्खियै गै जंदे न जेह्ड़ी कि उनेंगी जेह्ड़ी सिखाई जंदी ऐ ते दिक्खो जी हून सब तू जेह्ड़ा बैटर जेह्ड़े लगदे न कि साढ़े जेह्ड़े साढ़े डोगरी गीत न गीत होइये न बड़े अच्छे अच्छे गीत गांदे न जियां एह् साढ़े गीतड़ू ओह् बी ऐ ना ते ओह् असेंगी बहुत अच्छे लगदे न जियां डोगरी सॉन्ग होइये प्हाड़ी बोलदे न एह् पिच्छें चमन लहरी होर न साढ़े एह्बी बड़े पिच्छें नेहें बोलदे न बड़ा अच्छा लगदा ऐ ते इंदी भी जेह्ड़ा गाना सुनियै ते एह् असेंगी बड़े अच्छे लगदे न एह् जेह्ड़े ब्याह् दे बिच ते जियां असें डोगरी बिच सुहाग बोल्लेआ जुबानी ते बोलदियां न कुड़ियां ते ओह्बी सुनियै असेंगी बड़ा अच्छा लगदा ऐ कि लगदा ऐ ते बड़ा अच्छा लगदा ऐ कि कोई रौनक होइये इंया लगदा ऐ ते जित्थै बी डोगरी बिचें जेह्ड़ा बोलदा ना ते ओह् सुनियै कि असेंगी बड़ी खुशी होंदी ऐ कि ते साढ़ी डेह्की डोगरी ऐ ते एह्दे बिच अगर कोई डोगरी गाने पर गै अगर कोई डांस करा दा ते दिक्खो जी किन्ना मज़ेदार डांस होंदा ऐ ते एह् जेही